मध्यप्रदेश की शिक्षित व्यवस्था और शिक्षकों की कमी अपने यहाँ रोके रखने के मुद्दे को अनेक प्रकार से सम्बोधित कर रहे हैं सिर्फ़ एक आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश में अभियान के अन्तर्गत शिक्षित प्रशिक्षण नीति समझ से भी उच्च शिक्षा विभाग में करेक्टर शिक्षण स्टाफ शिक्षकेत्तर कौशल प्रबन्ध द्वारा एक ऑटो व्यवसायिक रूप से सम्मुदित होने तथा साथ ही साथ कौशल ज्ञान से विद्यार्थियों को को भी बेहतर मार्गदर्शन देख सकेंगे जो अत्यातोबिक बितबा प्रशिक्षण के माध्यम से सम्भव है अब मध्यप्रदेश के छात्र आर्थिक तंगी के कारण शिक्षित से वंचित नहीं रहेंगे क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार उन्हें उच्च शिक्षा उपलब्ध कराएगी जैसे मुख्यमन्त्री जन जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना से राज्य की वह रोज़गारी दर में कमी आएगी इसके अलावा यहाँ योजना राज्य के नागरिकों के जीवन में स्तर को बेहतर बनाने में भी कार्यक्रम सम्बन्धित होगी जैसे संग्रहालय शिक्षा में महत्वपूर्ण है क्योंकि वे छात्रों को यह तिहासिक जाँच का पता लगाने जिज्ञासा को उत्तेजित करने और संशय प्रतिक आदों आँख खोल कर संरक्षित करने की अनुमति देते हैं संग्रहालय अध्ययन की ठोस वस्तुओं तक बहुत प्रदान करेंगे और शैक्षणिक कार्यक्रमों और संस्थानों की प्रेषक करके शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मध्यप्रदेश में शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों की कमी पूरी की जा सकती है